میرے سب سے پسندیدہ اور جانے مانے فلمی ستارے شاہ رخ خان ہیں یہ ایک بھارتی فلمی ستارے ہیں اکثر میڈیا میں انہیں بالی ووڈ کا بادشاہ کنگ خان رومانس کنگ کنگ آف بالی ووڈ کے نام سے جانا جاتا ہے شاہ رخ خان نے رومانٹک ناٹکوں سے لے کر ایکشن تھریلر جیسی بہتر ہندی فلموں میں کام کیا ہے فلم انڈسٹری میں انہوں نے تیس نامنکنوں میں سے چودہ فلم فیئر پرسکار جیتے ہیں وہ اور دلیپ کمار دو ایسے فلمی ستارے ہیں جنہوں نے فلم فیئر سرو شریشٹھ ابھنیتا انعام آٹھ بار حاصل کیا ہے دو ہزار پانچ میں بھارت سرکار نے انہیں پدم شری انعام دیا دو ہزار بیس میں وہ دنیا کے سب سے امیر فلم ستا ستارے مانے گئے تھے دیوانہ فلم کے لیے انہیں پہلا فلم فیئر انعام ملا اس کے بعد انہوں نے کئی فلموں میں منفی کردار ادا کیے جیسے ڈر بازیگر اور انجام فلم شامل ہیں انہوں نے الگ الگ طرح کی فلموں میں کام کیا جس میں رومانس فلمیں ہاسیہ فلمیں شامل ہیں خان کی کچھ فلموں نے پوری دنیا میں دو سو کروڑ کا کام کیا ان کی کچھ فلمیں دل والے دلہنیا لے جائیں گے دیوداس چک دے انڈیا اوم شانتی اوم رب نے بنا دی جوڑی اور روان اب تک کی سب سے بڑی ہٹ فلمیں ہیں دو ہزار تیئیس میں ان کی سب سے پہلی فلم پٹھان ان کی آج تک کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم بن چکی ہے اور شاہ رخ خان دنیا کے ہر دیش میں جانے جاتے ہیں اور فرانس میں ان کے نام کا سکہ بھی ایک سنگراہلیہ میں ہے کے مطابق کنگ خان بھارت کے سب سے امیر فلمی ستارے ہیں فرم نے کنگ خان کی کل جائیداد چھتیس سو سات کروڑ روپئے جانچی تھی لیکن اب پانچ ہزار کروڑ بتائی جاتی ہے اسی لیے یہ میرے سب سے پسندیدہ فلمی ستارے ہیں